ہاں حکومت ہماری کمیونٹی میں بیماریوں کے بارے میں تعلیمی اور بیداری کے پروگرام چلاتی ہے یہ پروگرام لوگوں کو مختلف بیماریوں کے علاج اور ان سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں ان پروگرام میں کچھ اہم پہلو یہ ہیں فسٹ ورک شاپ اور سیمینارس ان میں ماہر ڈاکٹرس اور صحت کے پروفیشنلز شامل ہوتے ہیں جو لوگوں کو مختلف بیماریوں کے علاج اور پریونٹیو میسورس کے بارے میں گائڈ کرتے ہیں یہ پروگرامز اکثر اسکولس کالجز اور کمیونٹی سنٹر میں منعقد ہوتے ہیں سیکنڈ میڈیکل کیمپس ٹمپریری میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں جہاں لوگ اپنی صحت کا معائنہ کروا سکتے ہیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لے سکتے ہیں یہ کیمپس اکثر دور دراز علاقوں میں لگائے جاتے ہیں جہاں لوگوں کو آسانی سے میڈیکل فیسلیٹیز مہیا نہیں ہوتیں تھری پبلک اویرنیس کمپینس میڈیا پر ٹی وی ریڈیو سوشل میڈیا اور پوسٹرز کے ذریعے لوگوں کو بیماریوں سے بچنے کے طریقوں ویکسینیشن اور صحت مند زندگی کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے فورتھ اسکول ہیلتھ پروگرامز اسکولس میں بچوں کو صحت اور صفائی کے اصولوں کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ چھوٹی عمر سے ہی صحت مند عادتیں اپنا سکیں فائیف ٹریننگ پروگرامز فار ہیلتھ ورکرس ہیلتھ ورکرس اور والنٹیئرز کو مختلف بیماریوں کی پہچان اور ان کے علاج کے بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی کمیونٹی میں بہترین سروسز فراہم کر سکیں ان تمام انٹیئیٹیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور صحت مند زندگی گزار سکیں